औ औ औ

औ औ

औ औ औ

औ माबा मोनसे थ' सलिउसन दिहुननांगोन जेब्ला प्रब्लेमानो जाबाय जुदि बेखौ माबा मोनसे राहा खालामनांगोन जोङो मोजाङै बयजोंबो रायलायलायनानै गावजों गाव खोनानो मोनदों इलेकट्रिक मा होनो कारेन्ट फोराबो मोजां फैया नो मोजां नङा जेनबा बबेबा बबेबा रुमाव गाज्रि जानानै दङ बेबादि खोनानो मोनदोंमोन आंबो औ

औ औ औ औ औ ओं

औ अ अ

जेबो नङा दे अ रुम फोरखौहाय इसे सोलायजागोन चेन्ज खालामजागोन गिदिर माबायावहाय लांजागोन स्टुडेन्स फोरखौ जेब्लानाखि नोङो बेन्सा नो थोआ होनबाय जुदि जेनबा गिदिरावहाय लांजागोन आरो जेबो नङा बे ओ इलेकट्रिसिटि गारजि जादों होननायाबो लेंहरनानै मोजां बानायनायनि बेब'स्था लानोसै दे बेबायदि बालाय ओं औ दे अवेलकाम